जोङोथ' गोदो जिफोरखौ दायोमोन दानि मानसिफ्राथ' बारा माबाला जिफोरखौ दख'नाफोरखौ बिदिनो गोदोना न' न' दाजोबोमोन गासिबो न'खरफ्रामबो जि दा दख'ना दायोमोन गामसा दायोमोन जोमग्रा दायोमोन जि मोजां मोजां आगर एरोमोन जोमग्राफ्रावबो इन्दि जिफोर दायोमोन इन्दि जिफ्रावबो मोजां मोजां आगर एरोमोन आगर दाननानै दानि मानसिफ्राथ' बांसिनानो दाला जिफोरखौ बांसिनानो बाजाराव बायो आरो दानि मानसिफ्रा बाजाराव बायनायखौसो गानो आरो सिख्लासा उन्दै उन्दैफ्राथ' दानि मानसिफ्रा दख'नाखौबो बारा गानबांला थेवबाबो बिदिनो माबाफ्राव गानो आरो बैसागु बोथोर लायै बोथोर गानो बैसागुआव गानो सर'सथि फुजाफ्राव गानो बिदिफ्राव गाननो थाखाय बायो आरो बायनानै गानो थेवब्लाबो दानि मानसिफ्रा गोबां खमानो जाबाय जि दानायफ्रा दानाया दायो दाबाबो उवेबिं फ्राव दायो थेवब्लाबो न'खर न'खर दाला आरो दानि मानसिफ्रा गोदोना हयले गासिबो न'खरफ्रामबो जि रोंजोबोमोन गासिबो दख'ना दानो रोंजोबोमोन दानि मानसिफ्राथ' बिदि रोंलाबो आरो सोलोंथारनांगौबो नंला सोलोंनोबो गोसो जाला आरो मानोबा बाजारावनो मोनखायो नालाय बायनानै ओंखायनो सोलोंनो गोसो जाला जिखौबो दाखाला दाना बांसिनानो गस्लाफोरसो गानो उन्दै उन्दैफ्राबो बेखिनियानो आरो